हाँ मुझे पाँच अंक याद है दो हज़ार दो सौ पच्चीस तीन हज़ार चार सौ पचास चार सौ छियासठ पचपन दस हज़ार नौ सौ पचास